जनरली हमर माथ दुखाइ छै तऽ नवरतन तेल रगड़ै छी जे ठीक भऽ जाइ छै गोटी दवाइ नहि खाइयै ने करै छी घरेलुमे सर्दी जुकाम होइ छैह तऽ बाकसक पत्ता दै छै कुर्थीके दालि दै छै घी डालै छथिन तुलसी डालै छथिन ई सभके काढ़ा बनै छै पूरा ओ पियै छै खूबके डालै छै खूब पात लाबै छै तऽ ओकरा पियै छै घी डालि दै छै उहोसँ नहि ठीक होइ छै आइ काल्हि आइ काल्हि तऽ जे खाली दवाइके घर भऽ गेलै तेहिके बादमे धियौपुतोके लोक दै छै तऽ धियौपुतोके नहि गुदानतै जाउ डॉक्टर लग तऽ कफ सिरप दै छै सुइया दै छै गोटी दै छै ओहिसँ आराम होइ छै आइ काल्हि तऽ ओ सभ जड़ि बूटी किछौसँ नहि गुण करैवला रहै छै बिना दवाइ कफ सिरपसँ इएहे सभसँ होइ छै ठीक होइ छै